आं अनलाइन आव मोनसे पेन्ट बायदोंमोन बे पेन्ट आ नुनायावल' मोजां नाथाय जेब्ला सौफैयो अब्ला बिनि हालोदा एथ'ग्राब मोजां नङामोन आरो बियो गाननोबो मोजां नङामोन आरो जिफ्राबो थाब थाब जिनाय मोन्दों आरो बिनि कालार आरो माखासे जिफ्रा थाबैनो जिजोबदोंमोन